पीटी उषा एक एथेलिट खेलाड़ी छियै आओर ओकरमे हुनर बहुत सारा छियै आओर ओकरा मतलब देखके हमरासब बहुत कुछ सीखैके जरूरत छै आओर सीखै छियै आओर ओकरासँ हमरासब बहुत जादा मतलब प्रेरित होइ छियै